गाँव में हमारे अच्छी शिक्षा लेने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा अच्छा शिक्षक मिलने के लिए जो है हमको गाँव में हर गाँव दो गाँव के बीच में एक इस्कूल होना चाहिए अच्छा अच्छा कॉलेज होगा अच्छा कॉलेज होगा तो बच्चे उसमें पढ़ने जाएँगे अच्छे बच्चे जाएँगे जब पढ़ने के लिए तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और वहाँ के मास्टरों को चाहिए वहाँ के शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को अगल अलग गाँव में जा जा कर उनको सब जगह से जुटा कर बच्चों को अस्सी अच्छी शिक्षा देना चाहिए क्योंकि बच्चे अच्छी शिक्षा पाएँगे तो आगे चल कर ही जो है माँ बाप की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे अच्छी मार्किट में जाकर जो है अच्छी कमाई करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे जो है कहीं बच्चे नौकरी करेंगे अच्छी नौकरी करेंगे तो अच्छे काम करेंगे अच्छे लोग की संगत करेंगे अच्छे से पढ़ाई से ही सब कुछ है जैस पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं शिक्षा अगर नहीं है तो कुछ नहीं है अगर इस्कूल नहीं है गाँव में तो बहुत दिक़्क़त पड़ती है इसकी वजह से हर गाँव में हर गाँव के दो गाँव के बीच में एक कॉलेज होना ज़रूरी है और वहाँ शिक्षकों की ज़रूरी है और गाँव में मास्टरों को इतना चाहिए कि बच्चों को हर गाँव में हर गाँव में जा जा कर घरों घरों जा कर उनको बच्चों को एकत्रित करें और बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाए अच्छी सलाह दें क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे अभी हमारी सरकार भी काहे कहती है कि सबका साथ सबका विकास हो जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सबका साथ कर पाएँगे कैसे सबका बिकास कर करेंगे और जब पढ़ाई करेंगे तो आगे का विकास भी अच्छा होगा सबका साथ भी अच्छा होगा अच्छे ढंग से खाने खाएँगे कपड़ा पहनेंगे अच्छा व्यवसाय करेंगे अच्छी घरों में रहेंगे अच्छे घर द्वार को बनाएँगे अच्छे काम करेंगे जो कुछ काम करेंगे सब अजे पढ़ाई नहीं रहेगी तो अच्छे काम कैसे कर पाएँगे तब बुराइयों की तरफ़ बढ़ जाएँगे क्योंकि पढ़ाई यह है हमको शिक्षा नहीं मिली है शिक्षा नहीं मिली है तो हम ग़लत ही काम करेंगे अगर शिक्षा मिली है हम अच्छे काम करेंगे कहीं भी जाएँगे किसी को बुज़ुर्ग है तो उसको सम्मान करेंगे उसका पैर छूएँगे उसकी नमस्कारी करेंगे अच्छे से अगर हमको ज्ञान ही नहीं है जब हमारे दिल के अंदर हमारे ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ है जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तब हम कैसे कुछ कर पाएँगे अगर कॉलेज नहीं है तो हमको ज्ञान कहाँ मिलेगा अगर कॉलेज में जाएँगे नहीं तो मास्टर से मिलेंगे नहीं जे अगर मास्टर पढ़ाएगा नहीं हमको तो हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम प्राप्त ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो हमको शिक्षा नहीं मिल पाएगी इसकी वजह से हमारे दो गाँव के बीच में एक कॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है